ہاں وزن بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں کی دکھ بہت سارے باہر کا بھی سامان لائی مگر اس سے مطلب کچھ فائدہ نہیں ہوا تو گھریلو گھریلو اپائے جیسے کہ وہ چنے کی دال کو رات میں دودھ میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں ان کو صبح صبح ہاں اٹھ کے مطلب باسی منہ سے کھانا ہوتا ہے اور صرف صرف چنے کو چنے کی دال کو نہیں صرف چنے کو پانی میں بھگو دے وہ بھی کھانے سے ہوتا ہے اور رات میں دودھ پی لیں کھجور دودھ کیلا اور چنا گڑ اس سے بھی ہوتا ہے ایک چنا اور گڑ ہوتا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے بادام سے بھی ہوتا ہے اخروٹ سے بھی اور آلو آلو میں مطلب شگر بھی ہوتا ہے تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے نا کوئی کوئی آلو آلو بھی اور پھر گھی گھی تو مطلب سب کے گھر ہی میں ہوتا ہے گھی اس کو مطلب کھانے میں ڈال کے کھائیں یا پھر اس کو شکر وغیرہ میں کھائیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تو وزن بڑھانے کے لیے یہ سب گھریلو اپائے ہیں